हॅलो गोल्डन फीश रेस्टॉरंन्ट न्ही हांव श्रध्दा उलयतां अर्द वर फाटी हांवेन एक जेवणाची ऑर्डर दिल्ली ऑर्डर नंबर जावन आसा दोन शुन्य दोन पांच जेवणाची ऑर्डर ऑलरेडी डिसपेच केला कांय कितें जर जाली ना जाल्यार म्हाका तातूंत प्रमाण मातशें चेंन्जीस करपाच्यो आसा करपाक मेळटले आतां हां देव बरें करूं जर करपाक मेळटा जाल्यार म्हाजी नवीन ऑर्डर प्लीज एकदां बरोवन घेयात हांवेन एक चिकन फ्राईड रायस ऑर्डर केल्लो ताच्या बदलाक दोन चिकन बिर्याणी ऑर्डर करपाच्यो आसात हय सारकें चिकन बिर्याणी बोनलेसांत उरची तशेंच बटर चिकन ग्रेवी आशिल्ली ताच्या जाग्यार मटन रोगन वॉश करचें एक्स्ट्रा स्पायसी करच्यो न्हय मायल्ड स्पायस दवरचो

हां आनी अर्दवरान मेळटली न्ही ओके एक कन्फरमेट्री कॉल करात तुमी भायर सरचें पयली देव बरें करूं